बा जुन नैरोजा नैजिथाम डाइन जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिथाम अक्ट'बर नैरोजा नैजिथाम जिनै फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम जि जानुवारि नैरोजा नैजिथाम